मुझे तो बहुत सारे व्यंजन बनाना पसंद है जैसे कि इडली दोसा दही वडा पास्ता बहुत सारे चीज़ें बनाना पसंद है लेकिन इसलिए पसंद है कि मेरे घर में खाने वाले बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे से खाते हैं ताकि मैं बनाऊँ और खाएँ वह जब बनाऊँ तो खा खाना भी ज़रूरी है और घर में जब खाने वाले लोग रहते हैं तो अपनी बनाने की भी इच्छा जागृत होती है जे अपने घर में जैसे बच्चों को बहुत शौक़ है कुछ खाने का तो बच्चों के लिए कभी वड़े बना दिए कभी चीले बना दिए कभी जैसे कि दोसा बना दिए ढोकला बना दिए तो उससे बच्चे खाकर के खुश हो जाते हैं तो अपने को खुशी होती है